जय जय झूलेलाल हा अचो अचो हा अचो अचो अचो अचो अचो हा स्वागत तव्हांजो हा तव्हांजो स्वागत आहे तव्हांजो स्वागत आहे अचो असांजे दुकान ते अचो जी जी न दादा घणे में आहिनि हाणे

जी जी हाणे हाणे जस्ट रसोई लाइ विया आहिनि जी जी जी जी पर तव्हांखे मूं वटि आहिनि मूं वटि मूं वटि ॿ ॿ ॿिन्हीं लाइ आहिनि कपिड़ा तव्हांखे तव्हांखे माना कहिड़े इन लाइ माना भई शादियुनि मुरादियुनि लाइ खपनि जी जी जी जी जी जी मूं वटि मूं वटि मूं वटि शादियुनि मुरादियुनि लाइ सुठे डिज़ाइनर जा मूं वटि सुठे डिज़ाइनर कपिड़ा सुठा आहिनि हा माना लॻभॻि हिकु माना ॿ ॿ हज़ार खां स्टाट थींदा आहिनि ॿ हज़ार खां चालू थींदा आहिनि हा मां तव्हांखे ॾेखारिया थो तव्हां तव्हांखे तव्हांखे पहिरियों लेडिस में ॾेखारिया की न जेन्ट्स में तव्हांजे लाइ ॾेखारिया न अच्छा हा ॾिसो इ ॾि इहो ॾिसो इहो ॾिसो इहो ॻाड़े रंग में आहे हा हा हा ॻाड़े रंग में ॾिसो इहो जेको ड्रेस आहे हा इहा रितू कुमार जी डिज़ाइन ठहियल आहे हिन में हिन में तव्हां ॾिसंदव ज़री जो बॉडर ॾाढो सुठो ठहियल आहे हा ॿियो हा जी ॿियो हा वेस्टन में वेस्टन में इहा ॾिसो पीले कलर जी टीशर्ट आहे हा त हिन पीले पीले कलर में ॾिसो इहो पोलका डॉट ठहियल आहिनि हा त अच्छा अच्छा त इ इहो ॾिसो इहो असां वटि इहो आहे ॿियो इहो बि सुठे हिन ब्रांड जो आहे लीवॉइस ब्रांड जो आहे हा त हिन हिन में कीअं स्ट्रेचेबल कपिड़ो आहे ऐं हिन में ऐं हिन में इहो छा धोइण खां पोइ श्रिंक न थींदो आहे धोइण खां पोइ सुसंदी नाहे हा माना इअं माना माना माना जी हीअ टीशर्ट जेका आहे हा हीअ टीशर्ट जेका पंद्रहां सौ खां आहे माना प पंद्रहां सौ खां स्टाट थींदी आहे जी जी जी त तव्हांखे हिक तव्हांखे हिक टीशर्ट खपेव ॿियो छा खपेव तव्हांखे हा अच्छा हा हा उहो उहो उहा ड्रेस साढे टे हज़ार रुपये जी आहे हा इहा छो की इहा इहा इन जी आहे न रितू कुमार जी आहे न हा तरसो हिकु मिन्ट हिकु मिन्ट मां हे बिल करे थो वठां इहो त तव्हां जो थियो पंद्रहां सौ जी टीशर्ट आहे ऐं इहा ड्रेस साढा टे हज़ार रुपये पंज हज़ार रुपया थियनि था तव्हांखे मां चो तव्हांखे पंद्राहां टका डिस्काउंट ॾियां थो अञा साढा सत सौ रुपया कट थी वेंदा त तव्हां मूंखे हा तव्हां मूंखे चारि हज़ार ॿ सौ पंजाह रुपया ॾियो फ़ॉर्टीफ़ाइ जीरो न न मां तव्हांखे मां तव्हांखे पहिरियों ई डिस्काउंट ॾेई चुको आहियां न अड़े न अड़े न न हा ठीकु आहे हा तव्हां हिकु कमु कयो तव्हां मूंखे चारि हज़ार ॿ सौ रुपया ॾेई छॾियो मां तव्हां जो बि मानु रखां थो हा हा त तव्हां मूंखे चारि हज़ार ॿ सौ रुपया ॾियो मां तव्हांखे इहा थैली में पैक करे ॾियाव थो तव्हांखे जी जी जी जय झूलेलाल वाधायूं तव्हांखे वाधायूं थैंक्यू थैंक्यू तव्हांजो धन्य धन्यवाद जी जी जय जय झूलेलाल